आंनि एल पि स्कुलनिफ्राय हाबजेननायनि सोमोन्दै आङो बुंनोसै आङो एल पि स्कुलखौ गामियावनो फरायदोंमोन दुई नं फलाजार एल पि स्कुलाव बेवहाय एल पि स्कुल बारबोनानै माबायावहाय निदुया एम इ स्कुलाव थांबाय निदुया एम इ स्कुलनिफ्राय बारग'नानै तामुलपुर हायार सेकेण्डारिआव फरायबाय क्लास ओइतनिफ्राय क्लास टेनसिम क्लास ओइतनिफ्राय क्लास टेनसिम फरायखांनानै तामुलपुर कलेजाव कलेजखौ फरायबाय हायार सेकेण्डारि पाससिम हायार सेकेण्डारि पास जाखांनानै आङो नार्स ट्रेइनिं लानो थांबाय माबायाव नार्स ट्रेइनिंखौ आङो फारखेजुलि खृस्तियान हस्पिटालआव लादोंमोन देर बोसोरनि थाखाय ओमफ्राय बेयाव जोबनानै आङो गवालपारा गवालपारा निर्मला हेल्थ केयार सेन्टार होननाय मोनसे हस्पिटालआवहाय साख्रि मावहैनायसै आरो साख्रि मावहैबाय बेवहाय थिन थिन सारि बोसोर जादों खोमा ना साख्रि मावनाया बेनि उनावहाय आं बेयाव मावखांनानै न'आव दसे थाङो न'आव दसे थांनानै आरो बेनि उनावहाय आं क'क्राझाराव मोनसे हस्पिटाल एम आर एम मेमरियेल हस्पिटाल होननाय बेवहाय जयेन जाबावो टु थाउजेन्ड थारथिनआव जइन जानानै बेयावहाय आं बोसोरबा आनो मावदों खोमा बोसोरबा मावदों बोसोरबा मावबाय मावखांनानै हाबा जाबाय हाबा जानानै ओमफ्राय दा बिदिनो दोनथ'नाय जाबाय आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै